हम एकटा पोथी पढने छलहुँ जेकि हमरा बचपनसँ ही बड्ड रुचिगर लागल जेकर नाम छियै रामायण उ पोथीके अन्तर्गत जे भी हमरा सीखऽके लेल भेटल जे हमरा दैनिक जीवनमे बड्ड बदलाव लेलक जेकि जेकरा तहत हमरा प्रेमसँ रहैके लेल जे भी असत्यपर सत्यके जीत छै जेकि अहाँके अपना दैनिक जीवनमे अपन धर्मपालन छै भातृप्रेम छै सामाजिक प्रेम छै पिता प्रेम छै सामाजिक परित्याग छै आदमीके अपन संस्कारके लेल कैसा मेहनत करऽके चाही सङ्घर्ष करऽके चाही अपन वचन निभाबऽके चाही से सब बड्ड बहुत किछु सीखऽके हमरा भेटलैक जेकि हमरा हमर विचारोत्तरमे हमर विचारमे हमरा बड्ड बदलाव लेलै जेकि हम चाहब कि जे भी व्यक्तिके भी मौका भेटै से एक बार जरुर पढ़ै जेकरा हिसाबसँ हुनका अन्दर जे सकारात्मक जे बदलाव एतै से हुनका दैनिक जीवन जीयऽमे बड्ड सहायक हेतै जकरा तहत इंसानके केना अपन धर्मके पालन करऽके चाही धर्मके निर्वाहन करऽके चाही से सबके सीख भेटल छै जेकि एक एक टा जे मार्मिक क्षण छै जे एक एक जे विस्तृत जानकारी देल गेल छै एक एक टा सामाजिक दायरामे रहि कऽ समाजिक प्रेम सदाचार व्यवहार एक कदाचारसँ रहि कऽ हमरा सबके जे सीखऽके चाही ओकरा सबहक सीख देल गेल छै